हमर खेतमे बहुत सारा व्यवसाय छै जेनाकि हमर सबके गाँवमे बहुत सारा पोखरि छै झाँखरि छै पोखरिमे मछली सब लोक पालै छै पाललाके बाद ओकरा ओकरा निकालि कऽ निकालि कऽ खुद खाइ छै आओर एकर व्यापारो करै छै लोकके यानी जे दाम रहै छै ओ दाममे सबके खरी बेचै छै बेचलाके बाद यही सब व्यवसाय एक तरहके व्यवसाये भेलै एहिसँ लोक अपन जीवन यापन करै छै आओर हमरा सबके खेत खरिहान बहुत सारा रहै छै खेत खरिहान आम सबके आम सबके बिजनेसो लोक करै छै आम सब जे फरै छै ओ आम सब अपनासँ जे जादा रहै छै ओ जादा ने बेच दै छै बेच कऽ दोसर गाँव सब जकरा नहि रहै छै ओ अपन लेलक तऽ ओहिसँ ओ अपन पैसा देलक आओर बेचलक एहिसँ हमर सबके भए जाइ छै व्यवसाय आओर तकरबाद खेतो सब जे बहुत जादा छै ओहि खेतमे बहुत जादा अन्न होइ छै अपनासँ जादा अन्न होइ छै तऽ ओ अन्न कि करतै तऽ ओ अन्नके अपन दोसर जगह डिलेवरी केलक ओइसँ अपन बेचलक बेचला के बाद अपन जे पैसा देलक ओ अपन पैसा सँ केलक